हैलो मैम मैनें ना आपको में तुसेंगी पुच्छना ही में मतलब की एडवेंचर आस्तै जा करनी आं वैष्णो देवीओह्दे ताहीं मतलब केह् केह् समान दी जरूरत पौंदी ऐ में सुनेआ की तुस लोकें गी गाईड करनी होनी आं अच्छा होर किश ते नना लैना होंदा अं ते मतलब की ओह्दे कोई ऐसा की डरानै च कोई ते उद्धर केह् केह् चीज़ां दिक्खनै गी मिलङन स्हानू में आक्खानी की में पैह्ले बारी जा करनी उद्धर ते तां करियै में थोह्ड़ी मदद दी ओह् करा दी ही की मदद मिली जा थोह्ड़ी बहुत आ शुक्रिया मैडम जी थुआढ़ा बहोत बड़ा बड्डा